توہمات تو ہمارے علاقے میں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو ایک ایک کر کے شمار کرنے لگیں تو گھنٹوں لگ جائیں گے لیکن ان کی فہرست ختم نہیں ہوگی ہمارا علاقہ سیمانچل چونکہ ایک ایسا علاقہ علاقہ ہے جہاں لوگ کم تعلیم یافتہ ہیں اور بہت کم پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پائے جاتے ہیں ہاں یہ بات الگ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں تعلیم کا رجحان بڑھا ہے تو اب علم میں اضافہ کی وجہ سے جو نئی نسل ہے وہ اپنے علم کی وجہ سے ان توہمات پر زیادہ پختہ یقین نہیں رکھتی ہیں لیکن وہ توہمات جن پر ہمارے پرانے لوگ اور ہمارے اور ان میں بھی خاص طور پر عورتیں زیادہ پختہ یقین رکھتی ہیں جیسے چڑیل اور بھوت وغیرہ کے وجود کو یہ لوگ بہت حقیقت مانتے ہیں حالانکہ ان کا کہیں وجود ہی نہیں ہوتا ہے لیکن لوگ مانتے ہیں کہ چڑیل ہوتی ہے بھوت ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے خطرناک ہوتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے یہ سب غلط باتیں ہیں یہ صرف لوگوں کا وہم ہے ہمارے مسلمان لوگ بھی اس توہمات کا شکار ہیں حالانکہ اسلام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے انہیں توہمات میں سے ایک جو سب سے مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کالی بلّی یا پھر کسی بھی طرح کی بلّی کا راستہ کاٹ لینا عوام میں برا خیال جاتا ہے یعنی کہ اگر راستہ چلتے وقت کوئی کالی بلّی سامنے سے گزر جائے تو یہ بد قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے اسی طرح ٹوٹے ہوئے آئینے میں چہرہ دیکھنا چور کی آواز سن لینا سورج کی پہلی کرن چاند کی مختلف حالتوں کو برا خیال جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے مختلف توہمات پر ہمارے علاقے کے لوگ بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں اور اس کو سچ مانتے ہیں